جی تو جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ میں نے کن کن جگہوں کی سیر کی ہے اور اگر میرا آنس جواب ہاں ہے تو وہ کون سی جگہ تھی اور آگے آپ اور کون سی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں تو میرا جواب ہے کہ میں نے کئی شہر کہ میں گھوما ہوں بھارت کے اور جیسا کہ جن میں ہیں دلی ہاں جے پور اور آپ کا آگرہ لکھنؤ میں دلی میں لال قلعہ دیکھنے گیا تھا اور میں نے قطب مینار بھی وہاں دیکھا اور دلی میں اور بھی بہت جگہوں پہ میں گھوما آگرہ میں میں نے تاج محل دیکھا اور لکھنؤ میں میں نے امام باڑہ دیکھا اور جے پور میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں ہوا محل دیکھا جوکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بات کریں تو میں او اور کن جگہوں پہ جانا چاہوں گا تو اس میں سے کچھ ملک ہیں جو میں دوسرے ملکوں میں جانا چاہوں گا جس میں ہیں دبئی لنڈن یہ اور آپ کا پیرس یہ وہ ملک ہیں جس میں میری گھومنے کی خواہش ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں آگے ان شہروں ان جگہوں پہ میں گھومنے جاؤں